فصلوں کو اگانے کے بعد جب فصل کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے جو اس کو اچھے طریقے سے کسی ایک جگہ پر رکھ دینا چاہیے کسی ایک جگہ پر اسٹور کر کے رکھ دینا چاہیے جس سے کہ فصل سڑے گلے نہیں اور سرکچھت رہے فصل کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے فصل کو اچھی طریقے سے سرکچھت رکھنا چاہیے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ فصل کی زیادہ پیداوار ہوتی تھی اور کھانے والے کم تھے جس سے فصل کی بربادی ہوتی تھی اور فصل بچ جاتا تھا جس سے فصل سڑ گل کے برباد ہو جاتا تھا اور ابھی کیا ہوتا ہے کہ فصل کم پیداوار ہوتی ہے فصل کو اگانے والا کم کسان بچے ہیں اور کھانے والے زیادہ آدمی ہو چکے ہیں جن سنکھیا بڑھ چکی ہے جس سے فصل کم اگتی ہے اور فصل کو کم اگایا جاتا ہے اور فصل کی کم بربادی ہوتی ہے اور فصل کو زیادہ سے زیادہ فصل کی زیادہ سے زیادہ بچت نہیں ہو پاتی ہے جس سے لوگوں کو اچھی طریقے سے کھا کھانا پوشک تتو آدی مل سکے فصلوں کو جادہ سے جادہ اچھی طریقے سے بچا کر رکھنا چاہیے فصل کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے فصل کو جادہ سے زیادہ بازار میں کم داموں یا زیادہ سے زیادہ کم داموں یا میں بیچ کے نکال دینا چاہیے فصل کو برباد ہونے سے بچا لینا چاہیے اب فصل کی کم پیداوار ہوتی ہے اور جن سنکھیا تو دیس کی بڑھ زیادہ بڑھ چکی ہے اور جس سے فصل کو فصل فصل کی فصل کو فصل کی پراپتی نہیں ہو پاتی ہے اور فصل کی پیداوار کم ہوتی ہے کم ہو رہی ہے فصل کی پیداوار کرنے کے لیے کوئی زیادہ سے زیادہ کسان نہیں بچے ہیں جو فصل کو زیادہ سے زیادہ پے پیدا کر سکے فصل فصل کو اچھی طریقے سے رکھنے کے لیے رکھنے کے لیے سب سے زیادہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کو کسی ایک جگہ پر رکھ دیں رکھ کر اس کو اسٹور کر دیں اسٹور کر دینا چاہیے جس سے فصل کی بربادی نہ ہو سکے اور فصل کو برباد ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ دنوں تک اس کو اچھی طریقے سے نہیں رکھنا چاہیے بازاروں میں بیچ دینا چاہیے کم دام میں ہو یا زیادہ دام میں ہو بیچ کے فصل کو نکال دینا چاہیے کیوں کہ فصل بچے گی تو سڑ گل جائے گا اور سڑ گلنے سے نقصان ہوگا فصل کو بھی نقصان ہوگا اور انسانوں کا بھی بہت نقصان ہوگا جس سے انسانوں کو پوشک تتو جیسے فصل دھان گیہوں دھان گیہوں مونگ نہیں مل پائے گی فصلوں کو اچھی طریقے سے رکھنا چاہیے